बागबानी अहिके लेल हम लगेने छियै कि फूल के खेती होइ करै छियै तऽ फूल के खेती से पूजा प्रतिष्ठा होइ छै ओहि के लेल हमसभ फूल के खेती करै छियै आम के खेती करै छियै कि आम के खेती करबै तऽ बाल बच्चा सभ ओकरा खतै फड़तै तऽ आ तब लमहर होतै तऽ जड़नो काटि के ले जाइ छै आम के नीचँ से लोग जड़नो जड़ा जड़बै छै एकरा बाद पूजा प्रतिष्ठा सभमे आम के लकड़ी के काम अबै छै पूजा प्रतिष्ठा होइ छै तऽ आमे के लकड़ी ओहिमे चाही आ एकरा बाद आम फड़ै छै तऽ आम खाइ छियै कुछ मुछ बचलक जादा फड़ि गेल तऽ जादा भेल तऽ बजारो मे ले गेल आदमी बेच के ले अयलक इहे सभ करै छियै हमरा बागबानी के खेती बहुत अच्छा लगै छै